राजस्थान का जो परिवहन बुनियादी ढांचा है वो अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत बेहतर है और पर्यटकों के लिए राज्य घूमने के लिए बहुत अच्छा है इसमें पर्यटकों की कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक होती हैं हमारे प्रदेश में राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं उन चीज़ों को पर्यटकों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे पास सबसे बड़ा है माउंट आबू है घोलघाट है जयपुर में भी ऐसी जगह है और ऊसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे ऑटो रिक्शा का भी अच्छा है और कार का टैक्सी ये सारी चीज़ें बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती है और जो अपनी किसी तुलना करेंगे अगर हम किसी के साथ तो हमारे यहाँ पर जो परिवहन का जो जैसे कि राजस्थान की बसें भी बहुत अच्छी हैं बहुत साफ सुथरी बसें होती हैं और कार टैक्सी बस यह सारी चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती है रिक्शों का भी बहुत अच्छा है ऑटो रिक्शा हमारे यहाँ पे जो है कम कीमत में कहीं से कहीं भी पहुंचा देते हैं बसों का भी किराया बहुत कम है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमारे राजस्थान के अंदर आधा किराया है जो हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक परिवहन में घूमने के लिए एक जरिया है जिसमें कहीं भी जाते हैं तो उनका आधा किराया लगता है जेंट्स का पूरा लगता है लेडिज का आधा लगता है अशोक गहलोत जी की ये जो परिवहन योजना है ये महिलाओं के लिए विशेषकर तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके काम को सराहना करता हूँ बिल्कुल बहुत अच्छा पर्यटकों के लिए बहुत ही वाकई घूमने लायक जगह है